जी हाँ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण खोजें वर्तमान में हुई हैं खगोल विज्ञान के विकास के साथ साथ केवल ब्रह्मांड में पृथ्वी का ही महत्व नहीं हुआ बल्कि सूर्य भी एक साधारण तारा है इसकी भी खोज हुई है खगोल वैज्ञानियों ने पाया है कि सूर्य एक बहुत बड़े तारे का सदस्य है इसके साथ साथ तारे समूह में मंदाकिनी गैलेक्सी आकाश गंगा इनकी भी खोज हुई है और उन्होंने ब्रह्मांड में हमारी समझ की को बहुत अच्छी तरीके से उन्नत किया है कि किस प्रकार खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के फल विशेष रूप से प्रकाश की ओर इलेक्ट्रॉनिक से जैसे क्षेत्रो में अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी ग्रह से दूर ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ से आए हैं कहाँ जा रहे हैं और हम जिस प्रकार रह रहे हैं वह वहाँ किस प्रकार जीवन व्यापन करना संभव है उन्होंने ब्रह्मांड में हमारी समाज को बहुत अच्छे तरीके से उन्नत किया है